अहाँसभ मतलब बाइलॉजी पढ़ै छथिन तऽ बाइलोजीसँ ई फायदा होइ छै की आगू चलि कऽ अहाँ मतलब मेडिकलमे जेनाइ छै या मतलब डॉक्टर बननाइ छै या हाइ लेबलके डॉक्टर बननाइ छै तऽ ओसभ अहाँसभ बनि सकै छियै आओर बाइलोजी रखयसँ इएहसभ फायदा होइ छै आओर बाइलोजी रखयसँ इहो होइ छै कि अहाँसभ जेनाकि कोनो चीजके एग्जाममे गेलियै बैठय लेल या जे इ इ के या कोनो चीजके एग्जाम दै लेल गेलियै बैठै लए तऽ अहाँसभ ओहोमे बाइलोजीके अगर बढ़िआँसँ अहाँ पढ़ने रहबै बच्चेसँ तऽ अहाँ सभकेँ ओहिमे दिक्कत नहि हेतै आगू चलि कऽ एग्जाम सभमे कोनो भी एग्जाममे अहाँ जयबै बैठय लए जेनाकि भए गेलै ई पारा मेडिकल ओहो सभमे अहाँसभ जयबै तऽ दै लए तऽ ओहो सभमे अहाँ सभकेँ दिक्कत नहि होतै आओर बाइलोजी एक बढ़िआँ चीज छियै अहाँसभ पढ़ि लेबै तऽ आगू चलि कऽ बहुत फायदा देत अहाँसभकेँ आओर बाइलोजीसँ बहुत चीज सीखय लेल मिलै छै कि आदमी केना मतलब कि कोनो डॉक्टरेके पास जाइ छै तऽ अहाँसभ बाइलोजी पढ़ने रहबै तऽ अहाँ डॉक्टर सभसँ अहाँकेँ आधा जानकारी प्राप्त भए जायत अहाँसभकेँ आओर मतलब कि अहाँसभ जेनाकि कोनो चीज भए गेलै तऽ अहाँसभ ई चीज पता चलि जयतै कि आगू चलि कऽ स् हमरा डॉक्टर कोन दबाइ देतै कोन दबाइ नहि देतै केना हेतै नहि हेतै इसभ चीज अहाँ सभकेँ जानकारी जे छै ने अहाँसभकेँ मिल जयतै तऽ अहाँसभ इहो चीज पता लगा सकै छियै की ई दबाइ केतनामे देतहु ओ दबाइ केतनामे देतै इसभ चीजके अहाँ जे छै ने अहाँसभकेँ जानकारी बढ़िआँसँ मिल जेतै तऽ इएहसभ बात छै बाइलोजी पढ़यसँ इहोसभ पता चलि जाइ छै कि आगू चलि कऽ मतलब कि डॉक्टर केना की करतै नहि करतै की मतलब कि ज्यादा कोनो समस्या तऽ नहि छै